मेरा नांऽ यशपाल ऐ मेरे पापा उं'दा नांऽ गन कृष्ण ऐ ते मम्मी उं'दा नीलम देवी ऐ साढे़ घर सैल न उधमपुर डिस्ट्रिक दे बिच्च ते सर मेरी पढ़ाई उत्थै पढ़दे अस अपना स्कूल ऐ थोह्ड़ा दूरै उप्पर पैदल जन्ने अस ते बरखा पानियै च बी पैदल गै जाना पौंदा रस्ता कोई इन्ना स्हेई नेईं ऐ ते ओह्दा बाद अस फ्ही हून पढ़ने दसवीं तक उत्थै पढ़े दसवीं दा स्कूल हा फ्ही ओह्दे बाद च हून आइयै ऐत बारह्बीं कीती फ्ही ओह्दे बाद च हून कालेज पढ़ा ने इत्थै बड़ा मुश्कल ने पुजदे आए सवेरे पैदल औना पौंदा सवेरे जल्दी उट्ठियै ते पापा मेरे उं'दे तीन भ्राऽ न पापा होर ते तिन गै भैना हियां उंदिया ते मम्मी उंदे ननैल मेरे चार भ्राऽ न ते चार गै भैनां चार मेरे मामें न ते चार त्रै मेरियां मासियां ते उं'दे जंदे रौह्ने अस पैह्लें निक्के होंदे ज्यादे जंदे हे हून बी जंदे रौह्ने पर घट्ट जन्ने हून टाइम बी उन्ना गै होंदा ते खेलदे उत्थै निक्के होंदे बगैरा बड़ियां गेमां होंदियां हा खेलना आं बगैर